جی میں سلمان احمد خان بول رہا ہوں جی بتائیں جی آپ کا ڈرائیور ماشاء اللّہ بہت اچّھا تھا اس نے دیر رات تک مجھے میرے گھر تک پہنچایا نہیں نہیں اس کا سلوک بھی بہت اچّھا تھا ماشاء اللّہ تعالیٰ ڈرائیونگ ڈرائیونگ بھی اچّھا کر رہا تھا نہیں نہیں راستے میں کوئی دقّت نہیں ہوئی ہے جی جی اس سے پہلے میں نے الہند ٹراولس سے بک کی ہے کیب جی فیڈ بیک بہت اچّھا رہا جی اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا